جیسے كہ دیہی علاقے سے جو بچے آتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں كہ اگر ہم شہر میں جائیں گے تو ہم لوگوں نے سیم اپورچونیٹی وغیرہ نہیں ملے گی پر ایسا ہے نہ كچھ نہیں ہوتا ہے اب جیسے لوگ پاس اُن لوگوں كے پاس ٹیلنٹ ہونا چاہیئں چاہے وہ رقصوں میں دیكھا جائے یا ایجوكیشن میں دیكھا جائے كسی بھی چیز كا ٹیلینٹ ہو تو جو بڑی بڑی جو یونیورسٹی وغیرہ ہوتی ہیں اُس میں وہ لوگ آرام سے آتے ہیں اُن كے پاس ٹیلینٹ ہونا چاہیے بس آرام سے سیم اپورچونیٹی وغیرہ ہوتی ہے اسكالر شپ وغیرہ اتنی ملتی ہیں یونیورسٹی میں گورنمنٹ كی طرف سے اُن لوگوں كو اتنا اچھا اچھا كر ركھا ہے پر لوگوں كو ایسا لگتا ہے كہ جو دیہی علاکے سے آتے ہیں اُن كے لیے سیم اپورچونیٹی نہیں ہوتی ہے پر ایسا كچھ نہیں ہوتا ہے جو لوگ آتے ہیں اُنہیں بالكل بس ٹیلینٹ ہونا چاہیے ٹیلنیٹ ہر چیز میں جسے كہتے ہیں ایكٹیویٹی كوئی بھی ہو كوٮٔی سی بھی چیز ہے اسپورٹس دیكھ لو ایجوكیشن ہے ٹیچنگ ہے اگر كوئی ایگزام بھی دینا ہوتا ہے تو ایكولیٹی ہوتی ہے سب چیز سیم ہوتی ہے اُس میں ایسا كچھ نہیں ہوتا بس لوگوں كو ٹیلینٹ ہونا چاہیے چاہے وہ كوئی سے بھی علاقے سے آئیں كوئی سے بھی